مجھے اس وقت بہت برا لگا تھا جب میں نے آفس میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی میں نے ایک سیسٹم میں اپنی فائل کو سیف نہیں کیا تھا جو رات بھر میں نے کام کیا تھا وہ سیف نہیں کیا تھا اور صبح میں میں نے جب لیپ ٹاپ کھول کر دیکھا تو اس میں وہ فائل ہی نہیں تھی وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ وہ مجھے میٹنگ میں فائل کو بتلانا تھا باس کے سامنے مگر میں نہیں بتا پایا میں نے کس سے بہت ہی ہوشیاری اور سمجھداری سے اپنی سوجھ بوجھ سے استعمال کرتے ہوئے باس سے بات کر کے دوسرے دن کی مہلت لی اور دوسرے دن فائل کو تیار کیا اور سنبھال کر دوسرے دن پریزنٹیشن میں دی تھی اور اپنی سوجھ بوجھ سے اس بات کو سنبھال لیا کہ میں نے کوئی غلطی بھی کی تھی